मां राजस्थान में रहंदी आहियां जिते अगरि नओं वापारु शुरू करिणो हुजे त किशिनगन जो मार्बल जो वापारु जयपुर जे ब्लॉक प्रिंट जे चादरुनि ऐं ड्रेसियुनि जो वापारु बीकानेर जे नमकीन जो वापारु करे सघिजे थो अगरि मूंखे को नओं वापारु शुरू करिणो हुंदो त मां जयपुर जे क़ीमती पथरनि जो वापारु करणु चाहींदसि छो जो हिते तमामु कारीगर सुठा आहिनि जेके ॾाढी ई बारीकी सां ऐं ॾाढा सुठा डिज़ाईन ठाहिनि था जंहिं जी सॼे दुनिया में तमामु मांग आहे